جی ڈاکٹر بات کر رہے ہیں

جی ڈاکٹر بات کر رہے ہیں مجھے ایک ہفتے سے بخار آ رہا ہے اور کھانسی بھی ایک ہفتے سے آ رہا ہے اور کھانسی بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ نہیں بس ایسے ہی پیراسیٹامال کھائی تھی گھر میں جی جی اپوائنمینٹ مل جائے گا آپ کا اپوائنمنٹ مل جائے گا اچھا اور مجھے بہت زیادہ زکام بھی ہے کمزوری بھی ہے بہت زیادہ کمزوری بھی ہے بہت زیادہ اور جب تھک جاتی ہوں تو بہت گھبراہٹ ہوتی ہے بہت ویکنیس ہوتی ہے جی بہت بیماریاں ہوں گی تو سر درد بھی ہوتا ہے سر درد بھی ہوتا ہے جی کیا جی بس یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کس ٹائم آنا ہے اچھا اور آپ کی فیس کیا ہے اچھا ٹھیک ہے ہم دکان پہ ملتے ہیں ٹھیک ہے میڈم